हेलो सर मेरा नाम अंकित है आप राजकुमार ट्रेवल एजेंसी से बोल रहे हैं मैंने एक कैब बुक की थी तो वह मैं उसकी जानकारी चाहता हूँ सर की हमें कल कैब चाहिए और ड्राइवर कब तक हमारे कैब को पहुँचा देगा क्योंकि हमें आठ बज के बीस मिनट पे स्टेशन पे पहुँचना है और वह समय हम लोगों के बहुत अधिक प्राप्त की चीज हैं और मैं ये पूछना चाहता हूँ सर क्या आपका ड्राइवर हमारे सही समय पर हमें पहुँचा देगा हमारे रेलवे स्टेशन पे क्योंकि हमारी फैमिली में कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो आराम से जाने के हालत में हैं क्योंकि वह सर जल्दीबाजी में कोई भी नी जा सकता है और मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हमें आठ बज के दस मिनट तक हमें रेलवे स्टेशन पहुँचा दीजिए और हमें सात बजे तक हमारे घर से पिकअप कर लीजिए हम मेरा घर शक्तिनगर चिल्का अठारह बस्ती में है आप हमें यहाँ से रिसीव कर लीजिये थैंक्यू सो मच सर